आइ हम मार्केट गेल रहौँ तऽ हमर नजरि एकटा इलेक्ट्रॉनिक दोकानपर पड़ल ओतऽ बहुत अच्छा अच्छा पँखा रहै हमरा एकटा पँखा पसन्द आबि गेल तऽ हम ओहिमेसँ एकटा पँखा खरीद लेलहुँ जकर प्राइस दुइ हजार रुपैआ पड़ल ओ पँखा घरमे आबिके लगेलहुँ अच्छासँ लागि गेल बहुत अच्छा हवा दऽ रहल अइ गरमीसँ बहुत राहत मिल रहल छै आओर ओ पँखा देखैओमे बहुत सुन्दर छै बड़ा भी छै अगल बगलमे पूरा हवाके आवाज सुनि रहल छिए सब घरसँ